श्रावण म्हयन्यान आमी पातोळ्यो करता हळदीच्यो खोले हाडटा आनी पातोळ्यो करता अशें ते मेरेन श्रावण म्हयन्यान केल्यो म्हणटगर आमकां जाय तेन्ना खावपाक गावता त्यो करून करून अशें शास्त्र आसा आमचें मागीर सुताची पुनोव येता तेन्ना आमी मणगणें नाल्यार पायस बी कितेंय गोडशें करता मागीर हें येता अश्टम येता अश्टमीक आमी फोव कालयता आनी तेदूस रातचें कृष्ण बी पुतना गवळी काना रातचें हें करता आनी तेका फोव कोण्ण करता तें नैवेद्य दाखयता आनी तें सगळ्यांक दिता आनी चवथीक आमी नेवऱ्यो मोदक आनी तें करता आनी जेवणाच्या टायमार लोकांक पांच तरांचीं भाजी आळू तें बरें सामकें आमाडे बिमाडे घालून बरें करता घस घमघमीत

अमाशेक आमी म्हयन्याच्या म्हयन्याक अमास येता न्हू तेन्ना उफार करता उफार म्हणजे तांदूळ घालून भितर कितेंय दाळ चण्याची नाल्यार मूग घालता आनी मागीर सय गोड घालता आनी तें करता आनी मागीर आमी जाणटेल्यांक भायर खोल्यार घालून तो थेवपाची पद्धत आसा थंय मागी कावळो येवन खाता आमी तें जाणटेल्यांक घालता आनी तेज्या उपरांत आमी मागीर खातात